जोंनि गामियाव न'खौ लुयो सोरबाया बिथा नायनानै मन्दिरफ्राव बा बबेयावबा बबेयावबा सख दाननानै लुयो साहानि न' सोनाबनि खोलानि न' खोलानि न'खौबो मेक्सिमाम बांसिनानो ओंखाम संग्रायाव बाहायो साहानि न'खौ न'मा न' हिसाबै बाहायो सोनाबहा बिदिनो न'नि मानसि आलासि दुमसि बेयाव बाहायो साहानि न'वा न'मा न' हिसाबै गुबुना हाबनो मोना खोलानि न'खौ संग्रा इसिं न' हिसाबै बाहायो बिदिनो बाहायो आरो जोंनि गामियाव बिदिनो धर्मनि सोमोन्दै सोरबाया लानदाङै फुजा होयो सोरबाया बिदिनो न'आव बाथौ जायगायाव बा सिजौ गैयाबा लानदाङैनो जय्ग होग्रोयो जय्ग होखांनायनि उनाव जेब्ला हायो अब्ला बाथौ बानायो बाथौ बानायखांनायनि उनाव नियम निथि मानिनानै बिदिनो बिस'हरि होनो जों बिखौ बिस'हरिखौ जों साहा साहा साइदै ब'हायो आरो रायजोनि फुजा होबाबो बिदिनो रायजोनि मन्दिर जेनेबा मन्दिर थायो बेयावबो बिदियैनो मन्दिर बानायनो हायाबा लानदाङैनो जय्ग होग्रोनांगौ जय्ग होखांनानै जेब्ला रायजोआव थाखा फैसा एसे जमा जाब्ला अब्लानो मन्दिर बादि न' लुयो मन्दिर राउन्द गोजौ लुयो आरो बिदिनो न' लुखांनानै बिदिनो रायजोनि बिनि उनाव जिरायग्रा जिरायसालि जायखौ जों बिदि बानायो आरो जोङो रायजोआव मन्दिर दङ जिरायसालि दङ बेनो आरो जोंनियाव मन्दिराव दा आंनाव बिदिनो बाथौ गैया दा जोङो जय्ग सावनानै लानदां जायगायाव सावथ'यो जेब्ला आं बाथौ मन्दिर बानायनो नाजागोन साहा बिस'हरि बहायगोन बिदिनो समजों खारफानांगौ जायो मानसिनि लाइफ आ एसेनोसै